اردو زبان یہ بہت اہم ضروری سوال ہے ہم سب اردو بولنے اور اردو زبان سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہم کو اس زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبان کب کہاں اور کس طرح پیدا ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بدلا ہے اور کس طرح اس زبان سے دوسری زبان کی ثقافت کے اثر کو قبول کیا ہے اس زبان نے صدیوں اور سالوں کے اس سفر کو کیسے طے کیا کن کن مراحل سے گزری یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور ترقی کرتے ہوئے آج کس طرح پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اچانک سے پیدا نہیں ہو گئی اور نہ ہی اچانک سے اس کے اندر تبدیل آئی ہے بلکہ ہندوستان کے مختلف دور کی مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے ہندوستان میں مختلف عرصے میں مختلف زبانوں نے قدم جمایا کبھی سنسکرت نے تو کبھی فارسی نے اپنا سکہ جمایا لیکن ان تمام زبانوں کی موجودگی میں ایک کمی سی تھی کہ کوئی سنسکرت جانتا تھا تو وہ فارسی نہیں جانتا تھا جو فارسی جانتا تھا تو وہ سنسکرت نہیں جانتا تھا دیگر زبانیں بھی پھیلی ہوئی تھیں جیسے ہندی عربی ترکی وغیرہ جب یہ تمام زبانیں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوئیں تو ان کے آپس میں میل ملاپ سے آہستہ آہستہ ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے الگ الگ موقعہ پر الگ الگ نام دیا گیا جو کبھی ہندی تو کبھی ہندوستانی تو کبھی ریختہ کے نام سے یاد کی گئی اور اب وہ پورے عالم میں اردو کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے اس وقت میں نے اس زبان میں جس تبدیلی کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب یہ زبان بہت صاف ستھری تھی اب اس میں انگریزی زبان داخل ہوتی جا رہی ہے انگریزی زبان کے دخل نے اس زبان کے اندر کافی تبدیلی پیدا کی ہے اس وجہ سے یہ زبان اب بدل رہی ہے اور ہم اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں